जी हाँ मुझे सोशल मीडिया पर डांसिंग वीडियो डालना बहुत ही पसंद है और मैं यह हमेशा ही करता रहता हूँ मैं अपने सोशल मिडिया अकाउंट जैसे इंस्टाग्राम एवं फेसबुक पर अपने डांसिंग वीडियो को डालता हूँ पहले तो मैं बहुत ही ज़्यादा टिकटॉक का एवं लाइक का भी प्रयोग करता था लेकिन अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम के ही फीचर्स पसंद आएं हैं जिसकी वजह से मैं रोज प्रतिदिन रोजाना ऐसे तीन से चार अपने डांसिंग वीडियो को इन सोशल मिडिया पर अपलोड करता रहता हूँ क्योंकि मुझे डांस बहुत ही अच्छा लगता है एवं बहुत सारे लोग मुझे प्यार करें और मेरे वीडियो को लाइक एवं कमेंट करें मुझे बहुत ही अच्छा लगता है